अ हेल्ल' आदा औ माने आङो गुवाहाटीनिफ्राय नोंथाङा अदालगुरिनि न' अ आं गुवाहाटिनिफ्राय आरो ओमफ्राय आंखौ सासे मानसिया नोंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होदों नोंनियाव मोनसे डिटेल्स सोंनो नागिरदों आङो आं गुवाहाटीनिफ्राय फार्स्ट टाइम अदालगुरियाव फैदों तारमाने आङो बै नोंसोरनि बै भुटानथिंनिया बर्डारआ मा होनोमोन जायगाया मा नाम मोन अ भैरबकुन्द' बे ब्रिज दंलायलायो ना गोलावै बानायबाय थादों अ माने बेवहाय थांनो नागिरदोंमोन आरो दा बैयाव थांनो थाखाय दा बै अदालगुरि टाउननिफ्राय गारिफोर मोनो नामा आं गुवाहाटीनिफ्राय फैदों औ थांगोन आंहा प्लानिङाथ' सप्तासे प्लानिङा

औ औ औ अ औ

अ अ अ अ मा होनो बै अदालगुरिनिफ्राय जे आं थाहैगोन जे बे लजआव थाहैगोनबा बेनिफ्राय बे अदालगुरि टाउननिफ्राय भैरबकुन्द'सिम बेसेबां किल'मिटार जायो अ आच्चा भैरबकुन्दआवहाय जोंनि थाखाय स्टे खालामनो थाखाय बेबायदि जायगाफोर दंना गैया

अ बेयाव थाहैनो थाखायथ' जेबो प्रब्लेम जाया दानिया न' जायगाफोरावथ' अ टुरिस्टफोरखौ जेबो डिस्टार्ब खालामादां ना लकेलफोरा लकेलफोरा जे बै टुरिस्टफोरखौ बे लकेलफोराथ' जोंखौ प्रब्लेम खालामनाय नङा होनबा आङो अदालगुरियाव थांनोसै ओमफ्राय जुदि नोंथांखो जोङो नांगौ जायोबा आं नोंथांखौ कल खालामफिननोसै ना दे थेंक इउ